पेंटींगसाचे खूब फॉर्म्स आसता रियलिजम एबस्ट्रेक्ट सुरियल एक्सप्रेन्शनिजम तशेंच रियलिजम जे आसा तितून आमी जे पळयता आमी डिट्टो ते काडटा सेम टू सेम आनी जो आर्टिस्टाचो मेन मोटीव आसता तो आसता तू टू रिप्रेजेंट द ब्युटी आनी एबस्ट्रेक्ट वर्कान कितें जाता तो आर्टिस्ट आहा तेजे थॉट प्रोसेस इनवॉल्व आसता तितून तो आर्टिस्ट आपले पास्ट लायफ या कितें मॅमरीचे एक एबस्ट्रेक्ट फॉम करता रियलिजमान टॅक्नीकल स्किल्स इम्पोर्टंट आसता तशेंच एबस्ट्रेक्श एबस्ट्रेक्ट वर्कान सुद्दा टॅक्नीकल स्किल्स जाय पडटा आनी जे मोटिव आसता ते खाली पेंटराक चड खबर आसता आनी केन्ना केन्ना आमी पेंट करता रियलिसम ट्राय करूंक शकता पोयता तेन्ना सारकें जायना केन्ना केन्ना एबस्ट्रेक्ट वर्कान तूं कितें बी कर पण तुजो फाटल्यान तुजो एक मोटीव इम्पोर्टंट आसता